मूंखे कुर्ती खपंदी हुई मां मंगनात मार्केट मां सुरेश भाईअ वटां कुर्ती वठी आयमि मां छह सौ जी कुर्ती वरिती मूंखे कलर बि ॾाढो वणे पियो ऐं भर्थ बि ॾाढो वणे पियो मां घणे ॿ टे दफ़ा पाए करे धोआरे त रंग न फिटो भर्थ बि न ख़राबु थियो मां हिन कुर्तीअ मां ख़ुशि आहियां